भारतीय शिक्षा का सिस्टम बिल्कुल बेकार है एकदम से बेकार है बच्चे सब इस्कूल में खेलते रहते हैं शिक्षक सब बैठ कर अपने में आपस में बातें करते रहते हैं किसी मुद्दे पे काम नहीं हुआ बच्चे पढ़े नहीं पढ़े घंटी लगा दिए कोई चेकिंग आया एक बार तो मैंने देखा कि जो बाहर से चेकिंग आया तो बच्चे को इतना भी पता नहीं था जो जनक जी का धनुष किसने तोड़ा बच्चे को पूछा गया जनक जी का धनुष किसने थोरा बच्चे ने सब अवाक रह गए और टीचर कहने लगे ठीक है सर गलती से टूट गया तो कोई फंड का पैसा आएगा तो मैं वो धनुष बनवा कर रख दूँगा टीचर को तो खुद ही पता नहीं था जो धनुष किसने तोड़ा तो बच्चे को क्या पढ़ाएँगे शिक्षा एकदम बेकार से चल रहा है शिक्षा का कोई ये नहीं है हर सरकार तो एकदम मूर्ख हैं बैठे हुए हैं और टीचर को इतना ना इस बार तो अब तो और एकदम सिक्छा बेकार चलेगा बस टीचर को इतना सब अथि बना कर रख दिया है टीचर को न तो गर्मी छुट्टी दे रहा है न ही तो मॉर्निंग इस्कूल किया है बच्चे टीचर सब परेशान हो कर क्या पढ़ाएँगे खाक टीचर सब जा कर आराम करेंगे और तो सब टीचर खिसियाए हुए हैं टीचर को भी कोई सुविधा मिलता नहीं है तो टीचर भी उसी तरह से शिक्षा देते हैं टीचर को कोई सुविधा मिलेगी तब टीचर भी अपना शिक्षा प्रदान करेंगे बच्चे को पढ़ाएँगे टीचर भी हैरान होते हैं उनको भी जाने आने में वक़्त लगता है वो भी बैठते हैं पढ़ाते हैं उनको भी समझना चाहिए उनको नहीं समझ पाते हैं सरकार लोग तो वो भी बच्चे को नहीं पढ़ाते हैं टीच बच्चा सब टीचर भी मूड फ्री रहेंगे तो बच्चे को अच्छा ज्ञान देंगे अच्छा पढ़ाएँगे टीचर तो ख़ुद रहते हैं बेचैन तो बच्चे को क्या पढ़ाएँगे बच्चे सब अपना घूमते रहते हैं जितना सब टाइट किए हैं कि जो बच्चे पढ़ेगा टीचर भी जा कर बैठ जाते हैं बच्चे लोग खेलते रहते हैं टीचर को भी अच्छे से नहीं पढ़ा पाते हैं जितना बेचैन रहेगा टीचर उतना ही बेचैन बच्चे को करेगा सरकार करे बेचैन टीचर को और इसके ले कर क्या भारत में चलेगा भारतीय शिक्षा क्या सिस्टम रहेगा अच्छा ये सब ले कर सिस्टम अच्छा नहीं चल रहा है बच्चे सब घूमते रहते हैं सिर्फ टिपिन हुआ लंच हुआ सब पलेट ले कर दौड़ जाएँगे खाएँगे बैठेंगे घूमेंगे टहलेंगे और क्या करेंगे आज क्या इस्कूल में अंडा बँट रहा है आज क्या ये बँट रहा है आज क्या वो बँट रहा है इससे अच्छा तो भारतीय शिक्षा का सिस्टम पहले था जो अच्छा से चल रहा था अब तो सरकार सिर्फ दे रहा है ये क्या तो खिचड़ी बनाओ ये क्या तो अंडा बाँटो ये क्या तो केला बाँटो और क्या शिक्षा सिस्टम चलेगा अच्छा से एकदम बेकार चल रहा है